तुस मिकी अपने बारे सुनाओ थुआड़ा नांऽ केह् ऐ तुस कम्म केह् करदे थुआड़े मम्मी पापा होर केह् कम्म करदे ऐ ते थुआड़ा परिवार किन्ना ऐ मेरा नांऽ रोहित कुमार ऐ ते अऊं इत्थै जी डी सी कालेज च उधमपुर पढ़दा ते मेरे पापा फोटोग्राफर फोटोग्राफी दा कम्म करदे ते मेरी मम्मी हाउस वाईफ न ते अस पत्नीटाप दे रौह्ने आले आं साढ़े स्हेई घर जे के हैन ते पंचैरी मोड़ उप्पर सन्नासर आहली साइड न ते जेह्के मेरे मेरे ताए चाचे मेरे ताऊ दा नांऽ ऐ प्यार सिंह ते ताई दा जेह्ड़ा नांऽ ऐ सुषमा देवी ते ऐ जेह्के मेरे ताऊ न तां ओह् बी फोटोग्राफर दे कम्म करदे आं ते मेरे चाचू न जेह्के दे ओह् इक शापकीपर करदे किश उंदा नांऽ ऐ बोधराज मेरे मेरे त्रै चाचियां न ओह् बी हाउसवाईफ न ते मेरे जेह्के मेरे चाचू न मेरे पंज चाचू न इक दा नाम ऐ तिलक राज दुए दा नाम ऐ ऐ बोधराज त्रिए दा त्रिये दा नाम रंजीत ऐ चौथे दा नाम ऐ जियां